وقت کے ساتھ ساتھ دہلی اور دیگر ریاستوں یا ممالک کے درمیان تعّلقات کئی طرح سے تیّار ہوئے ہیں یہاں کچھ اہم تاریخی روابط یا تأملات کا ذکر کیا جا رہا ہے جنگی تعلّقات دنیا کی تاریخ میں مختلف جنگوں کے باوجود کئی ممالک نے جنگ کے بعد ہندوستانی تعلّقات کو برقرار کئے مثلاً دوسری دنیائے جنگ کے بعد امریکہ اور جاپان کے درمیان دوستانہ تعلّقات بنائی گئی معاہدے دو ممالک کے درمیان مختلف مواد پر معاہدے بنانے کا عمل عام ہے مثال کے طور پر پاکستان اور چین کے درمیان چین پاکستان اقتصادی ایک اہم تجارتی راہداری معاہدہ اقتصادی معاہدہ ہے جیسے تجارتی تعلّقات دو ممالک کے درمیان تجارت کے تعلّقات بھی بہت اہم ہیں مثال کے طور پر بھارت اور امریکہ کے درمیان ایک بڑی تجارتی رشتے ہیں جو مختلف مالی اور صنعتی شعبوں میں کام کرتے ہیں ثقافتی تبادلے ثقافتی تبادلے بھی تعلقات کو مضبوط کرتے ہیں مثلاً برطانوی رجل کرملڈی کی طرح فن کے کارکنان یا ادب کے مصنفوں کے درمیان تبادلے سے کئی ممالک کے درمیان دوستی کا امکان بنتا ہے یہ مثالیں ہیں اور تعلّقات کی نوعیت مختلف ممالک اور اہمیت کے مطابق مختلف ہوتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ تعلقات تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور نئے تعلّقات بھی بنتے رہتے ہیں